लोकांक दिल्ली भलायकी सुविधा जावं प्रायवेट किंवा सरकाराच्या माध्यमांतून तांचो बरोच उद्योग जाता आनी शहरान आसूं किंवा गांवांत प्रत्येक लोक हाजो लाभ घेता आनी सरकार हाजेर लक्ष्य दिता पूण गांवांनी भलायकी घर सू सुविधा कमी आसता दोतोर कमी आसता मागीर ते शहरान वतात आनी आपलो उपचार करतात शहरान जी हेल्थ कॅर आसा ती क्लिन आसता हायजेनिक आसता आनी जें जेवण बी पेशंटाक दिवपाचें आसता ते टायमार पावतात कित्याक थंय स्टाफ तितलो आसता पूण गांवांन प्रोबलम जाता कित्याक स्टाफ खूब कमी आसता आनी क्लिनीनसूय करपाक तांकां तितलो टायम आसना